नमस्कार बताओ हाँ होटल है अ खोला है हमने नहीं नहीं फाइव स्टार नही है ऐसे ढाबा है नोर्मल हमारा

भेज नॉनभेज दोनों है चिकन मटन फिस बहुत अच्छी अच्छी इटली दोसा सांबर ई सब कुछ मिलेगा पनीर है कई क्वालिटी के हमारे यहाँ कड़ाही पनीर भी मिलेगा हाँ कल आओ वही बारह के बाद क्या चाहिए नॉनभेज हमारा एक चिकेन पड़ेगा ढाई सौ रुपये प्लेट मटन पड़ेगा चार सौ रुपये प्लेट और जो फिस हमारी पड़ेगी वो दो सौ रुपये प्लेट डिस्काउंट का कितने लोग आओगे अच्छा हाँ छः लोग हो जाएंगे तो उसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा थोड़ा बहुत कड़ाही पनीर कड़ाही पनीर आपको पड़ेगा देखिए डेढ़ सौ रुपये का हाफ तीन सौ मे फुल

हाँ ये सब अलग से है उसमे इसमे कुछ नही है हाँ होटल में बिल्कुल है हाँ तंदूरी रोटी मिलेंगी राइस मिलेगा सलाद मिलेगा हाँ नान मिस्सी सब मिलेगा अरे समय वही बारह के बाद आओ चाहे जब आँ रात मे दिन मे बारह से रात मे बारह बजे तक की आँ ये ढाबा सिनौली मे सिनौली में बस सिनौली में बस अड्डे के पास

हाँ हाँ हाँ बॉर्डर ही पर है ठीक ठीक ठीक